छा इहो ओला कस्टमर जो नंबरु आहे जीअं त मां कल्ह हिकु गाॾी बुक कराई हुई मां महाबलेश्वर वञण लाइ तव्हांजे ऑनलाइन वॉट्सअप ते वॉट्सअप ते तंहिंजे लाइ मां हिकु पंज हज़ार पिणु एडवांस ॾिना हुआ ऐं तव्हांजो मैसेज बि आयो हुओ त तव्हांजी गाॾी कन्फर्म थी आहे ऐं तव्हां ड्राइवर जो नंबरु बि मोकिलियो हुओ पर हाणे असां सभु हेठि बैग खणी लथा आहियूं ड्राइवर खे पिणु कॉल करे रहिया आहियूं पर उहो फ़ोन नथो खणे ऐं वरी मैसिज मोकिलियो आहे त मां नथो अची सघां मुंहिंजी तबियत ख़राबु आहे इहो को वहिंवार आहे तव्हांजी हिन ॻाल्हि जे करे मां मुंहिंजे घरु वारनि घुमण जो प्रोग्राम कैंसल करे छॾियो आहे ऐं मां तव्हांजी हिन सर्विस मां नाख़ुशि आहियां मुंहिंजी महिरबानी करे मुंहिंजा पंज हज़ार वापसि मोकिलियो ऐं ॿिए दफ़े खां मां सोचींदमि तव्हां सां गाॾी बुक कराइण में